देखिए काम करने के बाद मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं खाना बनाता हूँ नए नए व्यंजन बनाता हूँ जो कि मेरा शौक़ है और रुचि भी है उसके अलावा सुबह मैं अपने बागवानी को सही करता हूँ उसकी मिट्टी की गुड़ाई करना पेड़ों की कटिंग करना ये मेरा शौक़ है और रुचि भी है